आंनि मुङा थाजिमगोरा बसुमतारि आं क'क्राझार जिल्लायाव थानाय मोनसे बोरसिज'रा गामिनि थागिबि आंनि न'खराव दङ' आइ आफा आरो सासे अनसुलि बिनानाव जों गासै ब्रैजन दा आंनि बागै खोन्थानो थाङोब्ला आंनि फरायनाया जागायदों गामिनि स्कुलनिफ्राय आरो बेनि उनावहाय मेट्रिक आन्जाद जोबनायनि उनाव आं कमार्स कलेज क्क्राझारआव एडमिसन लाहैयो आरो बेनि उनाव जायखिनि बेचेलर अफ कमार्स डिग्रिखौ फोजोबनायनि उनाय आङो बड'लेन्ड इउनिभारसिटि मुलुग सोलोंसालिआव मुं थिसन हैयो आरो नैरोजा नैजिनै माइथायाव आङो बेनिफ्राय उथ्रिसार जानानै बारग'यो बेनि उनावहाय आङो जागायजेनो आंनि फरायनाय जोबनायनि उनावहाय गुबुन मोनसे जिउनि लामा जेराव आं आंनि थांखि होसोनायाव नांथाबनानै थायो आरो आंनि न'खरनि जा गार्डियान आफा बिनि बागै बुंनो थाङोब्ला बिथाङा सासे खस्थ' खालामनानै जाग्रा मोनसे न'खरनिमोन बेनि उनावहाय बियो खस्थ' खालामै खालामै जोंनि इन्डियान आर्मिआव जइन जाहैयो बेनि उनावहाय बियो इन्डियान आर्मिआवहाय नैजिनै बोसोर मावनानै छुटि लानानै दा बिथाङा न'आव दंफैयो बेनि उनाव आंनि आइनि बागै बुंनो थांबोला आइया हाय न'आवनो थायो सासे हाउसइवाइफ बेनि उनावहाय आंनि बिनानाव आंनि बिनानावआबो फरायनायखौ जागायजेनदोंमोन गामिनि मोनसे स्कुलआवनो आरो बेनि उनावहाय बियो क'क्राझार गभर्नमेन्ट कलेजआवहाय मुं थिसनहैयो बेनि उनाव बेनिफ्रायनो हायार सेकेन्डारि पास आउट खालामो आरो बेनि उनावहाय बेचेलर अफ आरत्स बिए बेखौ जुग्राफि बिफान लानानै बेनिफ्रायनो उथ्रिसार जानो हायो आरो बेनि उनाव आंनि बिनानावआ बद'लेन्ड इउनिभारसिटिआव मुं थिसन हैयो जुग्राफि बिफानआव आरो बेनिफ्राय दा उथ्रिसार जानानै नेट जेआरएफ नि थाखाय प्रिपेरेसन खालामगासिनो दङ बेबायदिनो आंनि लोगोफोरनि बागै खिन्थानो थाङोब्ला आंहा गोबां लोगोफोर दं जेरै उन्दै समाव आं गामिआव थायोमोन बे समाव गोबां लोगोफोर दङमोन जेरै मिथुन आरो सोगोम बेबायदिनो गोबां लोगोफोर दं बुंनो थाङोब्ला बयनिबो बागै खोन्थाजोबनो हानाय नङा बादि मानो होनोब्ला समा बारा गोबाव गैया बेनि थाखायनो आं सासेनि बागै खिन्थानोसै जायनि मुङा मिथुन जों सानैजों उन्दैनिफ्रायनो जयै गेलेबोनाय मार्बल गेलेनाय गिला गेलेनाय दाउ गावनाय सेसा होसोनाय एन्जर होनाय बेबायदिनो जों जोंनि उन्दै समखौ बारग' होदोंमोन आंनि माखासे फरायसालिनि लोगोफोर बुंनो थाङोब्ला जोङो गोबां लोगोफोर दङमोन जायनि सिमांआ जोबोर गिदिर गिदिर आरो दा बिसोरो गाव गावबागावनि खामानिआव उथ्रिसार जानानै दङ' जेरै बुंनो थाङोब्ला आंनि सासे क्लास फ्रेन्ड दा बियो क'क्राझार गभर्नमेन्ट कलेजनिफ्राय फरायनानै दा बिथाङा सासे साब इन्सपेक्टर जानो हाबाय बेनि उनावहाय दंबावो सासे हिनजावसा लोगो जाइ सिलंनि नेग्रिमस इन्सटिटिउटआव फरायनानै बिएससि नार्सिं खालामो आरो दा बिथांआ दिल्लीनि मोनसे जोबोर गिदिर हस्पितालआव पस्टिं लानानै दङ' बेबायदिनो आंनि सासे लोगो दंबावो हिन्जाव लोगो बिथांआबो स्कुलनि उनावहाय साइन्स कलेजआव एडमिसन लायो आरो बेनि उनावहाय बेनिफ्राय बेचेलर अफ साइन्स बिएससि खालामनायनि उनाव बियो गुवाहाटी इउनिभारसिटिआवहाय गावनि पस्त ग्रेजुवेसनखौहाय खालामनो थाखाय मुं थिसन होयो आरो बेनिफ्राय उथ्रिसार जानानै फैयो नैरोजा नैजिनैआव आरो बेनि उनाव बियो बद'लेन्ड इउनिभारसिटिआवहाय पिओइत्सडि खालामना दङ' आरो दंबावो बिनि उनावहाय आंनि कलेजनि लोगोफोरनि बागै बुंनो थाङोब्ला गोबां लोगो दं जायफोरनिफ्राय आं गोबां जायफोरनिफ्राय आं गोबां रोंगौथि बा बोसोनफोर लानो हादों बा सोलोंनो हादों बिसोरनि गेजेराव जायनिफ्राय साबसिन सासे दङ' होनोब्ला भुम देरहासार जाय आंखौहाय तु थाउजेन्ड सिक्सटिन नैरोजा जिद'आवहाय लोगो मोनदोंमोन आरो जों सानैजों जोबोर मोजां लोगो जादों बेनि उनावहाय जों जयैनो कलेजखौ फोजोबदों जोबोर मोजां जौखोन्दो लानानै बेनि उनावहाय जोङो बद'लेन्ड मुलुग सोलोंसालिआव मुं थिस'नो आरो पस्त ग्रेजुवेसनखौ कमप्लिट खालामो